हैलो नमस्ते हाल ठीक ऐ तुस सनाओ अस बी खरे होर सेह्त ठीक ऐ घर बी ठीक सारे तुस सनाओ बस लेटे दे सैर केह् करनी मड़ो ओह् हा इक्क धाम जुड़ाई ओड़ी ब्याह् कुत्थें ऐ ऐहीं निक्के जागतै दा जन्मदिन हा ते ओह् जागत् बड़ी जिद्द करा दा हा ते में सोचेआ रक्खी ओड़ने आं जन्मदिन दी धाम कल्ल ऐ आं आना सारें आयो सारे घर आं उत्थें असें कुत्थें कुत्थें केह् आक्खा दे पैह्लें घर गै रक्खने आं ते भी ओह् आक्खदे बाहर रक्खेआ अशोका पैलेस रक्खेआ आं एह् गै म्हल्ले आह्ला पैह्लें सोचेआ निक्की हारी धाम करचै ते भी होई गै गे बंदे ते तौले आई जायो ठीक ऐ सबेरै आं तौले आवेओ ते कन्नै सारें गी आक्खेओ होर सनाओ हां बाकियें गी आक्खना पौंदा कुसी कुसी आक्खना सारें अपने भैनें भ्रांएं गी आं म्हल्लें आह्लें गी बी आक्खी ओड़ेआ होई गै जाना सत्तर अस्सीं बंदा आं आं ओह् बी ऐ होर आं ओह् ते ऐ लाह्में की रक्खने सारें दे आं ते खर्चे दा गै ढंग बनाई ओड़ेआ मड़ो मड़ो आं आयो तुस बी आयो सबेरै तौले गै आवेओ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ अ